मुंहिंजी धीउ जो जनम ॾींहुं अचण वारो आहे त उन खे मां सूखिड़ी ॾियणु चाहे रही आहियां त मां सोचो त ऑनलाइन जी कंहं ऐप एमेज़ॉन ते वञी करे मां उन लाइ पई सूखिड़ी पसंदि कयां त मूंखे सो ध्यान में आहियो त हुन खे स्कर्ट खपंदो हुओ को त मां एमेज़ॉन ते वञी स्कर्ट ॻोल्हो त मूंखे उन जी नाप जो स्कर्ट मिलियो त मां हुन ते टिक कयो पोइ मां हुन जो रंगु पसंदीदा रंगु पसंदि करे हुन ते बि मां टिक कयो ऐं उन खां पोइ मां इहा जांच कई त केतिरनि ॾींहनि में इहो स्कर्ट मूं वटि पहुचंदो मां इहा सभु जानकारी वठी करे पोइ मां हिकु कदम इहो खयो त हाणे इहो मूं वटि केतिरनि ॾींहनि में पहुचंदो त मां जॾहिं इहा स्कर्ट मुंहिंजे घरु ईंदो त मां उन खे घर मां पैसा ॾेई स्कर्ट वठंदसि